ہیلو کیا میری بات ایمیزون کسٹمر سروسز سے ہو رہی ہے جی ابھی چند روز قبل میں نے آپ کے یہاں سے دو ناول آرڈر کیے تھے حاصل اور لاحاصل وہ ناول مجھے بہت پسند تھے اور میں نے جب آپ کے یہاں ان کو سرچ کیا ویب سائٹ پر تو وہ ناول مجھے دکھائی دیے اور بہت صحیح پیسوں میں دکھائی دیے تو اس وجہ سے میں نے ان دونوں ناول کو آرڈر کیا اور آج مجھے وہ آرڈر ملا تو جب میں نے وہ آرڈر دیکھا وہ کتابیں دیکھیں تو وہ مجھے وہ ناول دیکھے تو وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کے لیے آپ کو ایک پازیٹو فیڈ بیک دوں میں آپ کو ان دونوں ان دونوں ناولس کے لیے فائیو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان دونوں ناولس کی پیپر کی کوالٹی بہت اچھی ہے ان کی پیکنگ بھی بہت اچھی تھی اور ان کی لکھاوٹ بھی بہت اچھی ہے ان کا فرنٹ پیج بھی بہت اچھا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں ناولس کو پا کر کے میرے سارے کے سارے پیسے وصول ہوگیے بہت بہت شکریہ